ہاں ہیلو سر ہیلو ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہاں مجھے نا ہیرو پیشن پرو چاہیے تھی ہاں میم یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ گاڑی کیسی ہے اچھا اچھا اچھا جی جی جی جی بالکل بالکل ہاں اسی لیے تو مطلب کہ ہاں ہاں ہاں میں اسی لیے آیا ہوں آپ کے پاس اوکے اچھا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی مطلب کہ قیمت کیا ہوگی اس کی جی کتنی کتنی کیش میں کتنی کیش میں ون لاکھ اچھا اچھا او اچھا اچھا اچھا اور قسط میں کتنی جائے گی سر ہاں ہاں اچھا اچھا اچھا اچھا آفر آفر کیا ہے گاڑی پہ کوئی آفر وافر ہے یا نہیں ہے اس گاڑی پہ مطلب کہ کوئی آفر وافر اچھا اچھا اچھا یہ مائلج کیا دیتی ہے اچھا اچھا اچھا اور سر یہ کتنے سی سی کی ہے اچھا اٹس گڈ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم اس گاڑی کے مطلب کس گاڑی کو میں لانگ ڈرائیو کے لیے لے سکتا ہوں اچھا اچھا مطلب کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا ہے نا اوکے سر ڈن کرتے ہیں پھر اوکے تھینک یو سو مچ